हैलो हरिओम कढ़ी चांवर सयूं पटाटा सयूं पटाटा राजमा चांवर उहा मिक्स शयूं आहिनि जेकी तव्हांखे मिठे में रस मलाई रस मलाई हा सयूं सयूं ठाहींदा आहियूं ॿई ठाहींदा आहियूं ॿई ठाहींदा आहियूं खीर वारियूं बि ऐं बिना खीर वारियूं सुकियूं वारियूं हा त उन खे उन जे लाइ त खीर वारी मिठी रहंदियूं त उन में खंड न विझिबी खीर वारियूं हा ॻुड़ बि ॻुड़ु विझी था सघूं बिल्कुलु हल्को सो हा कढ़ी असां बेसण खे भुञी करे हुन में बेसण भुञी करे पहिरियों रस ठाहींदा आहियूं तंहिंखां पोइ उन में भिंडियूं पटाटा ऐं बिह बिहनि खे पहिरियों खां ॻारे वठंदा आहियूं हा बॉइल करे तंहिंखां पोइ विझंदा आहियूं उन में साफ़ बि थी वञनि हा

बिल्कुलु बिल्कुलु हा हा तूरियूं बि ठाहींदा आहियूं अच्छा अच्छा तूरियूं बसर में बि ठहंदियूं आहिनि ऐं रुॻो टमाटे में बि ठहंदियूं आहिनि बसर विझी करे ऐं उन में साओ मिर्च विझी तुर साओ मिर्च विझिबो हा हा कुकर में हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु ठहंदी आहे हा हा बिल्कुलु छो त बसर थोरो भुञी करे हल्को सो हुन में ऐं टमाटो पटाटो वाङण इहे सभु शयूं विझी करे भुञी करे ठाहे हा बिहु

हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु ठही वेंदा बिहु जेको कोई रस वारो चाहींदो आहे त उन्हनि खे रस वारी ॾिबी आहे ऐं जंहिं सुकी भाॼी खाइण चाहींदा आहिनि त बिहु बॉइल करे रखंदा आहियूं बसर ताज़ो ताज़ो कटिबो आहे ऐं उन में ई ठही वेंदी आहे भाॼी टमाटो विझी करे बढ़िया सां फस्टक्लास ठही वेंदी आहे

हा हा हा हा बिल्कुलु जॾहिं तव्हांखे हुननि खे अचिणो हुजे त तव्हां पहिरियों इंफॉम करे छॾिजो असां उन्हनि जी सुठी तरह सां खातिरदारी कंदासीं ठीकु आहे

ओके ओके हरिओम